हाँ मेरे गायन में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैं मेरे गायन में मेरी भावनाओं को गायन के माध्यम से व्यक्त करता हूँ और मेरे प्रदर्शन में गायन की भूमिका झलकती है जब भी मैं गायन का काम करता हूँ तो मैं गायन में लीन हो जाता हूँ और जब मैं जो भी गाता हूँ उसके विषय में बहुत सारी बातें सोच कर उसके अच्छे बुरे विचारों को ध्यान में रखकर गायन का काम करता हूँ जब भी मैं किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लेता हूँ तो मेरी गायन में भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मैं मेरी गायन की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए उसे एक सरल और सजन माध्यम में व्यक्त करता हूँ